जुनारफोरनि आबादावथ' जोङो मानसि हिसाबै जोंबायदि सादारन मानसिया खस्थ' मोनखायो जेरै दैज्लां बोथोराव मोसौ लायोब्ला दङब्ला बोरमा लानायाव अमा बोरमा लानाय मोसौ लानायाव जेरैबायदि खस्थ' मोनो बेखौ आरो बुंनांगौ गैलिया जोंना दैज्लां बोथोराव दुब्लिफ्राबो माइ गायजोबो साफ्रोमनि न' सेर सेरनि जेसेबां आबादफोर दङ बेरा दुमनानै दोनजोबो बेफोरनि बेनि अनगायैबो जे जे अखा हायो थिन सारि मास ओरैबायदि खस्थ' मोनो जोङो जोंसो मिनथिसिगौ बहा आदार मोनगोन बहा आदार मोना दैज्लांनि समावहाय गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै दंफां बिलाइ गांसो हानानै लायनानैहाय बोरमानो मोसौनो होनांगौ जायो आरो बेजों लोगोसे अमाफोरनि थाखायबो दैज्लां बोथोरावहाय गुन्दैनि इसे आंखाल जायो मानो होनब्ला दैज्लाङाव माइफोरखौनो जोङो फोराननो मोना अखा जे जे हानायनि थाखाय जेब्ला अखा बांद्राय हायो जोंहा गुन्दैयाबो मोनस्लाबनो फैया बै समाव गुन्दैनि दामफ्राबो आदारनि दामफ्राबो दामा बारायनानै होयो जों जोबोद खस्थ' मोनो बेफोर जेंनाजों जोङो दैज्लां अखा बारहुंखाबाबो जोङो बे आबादखौहाय जों बन्द' खालामनो गोसो जाया लासिनो जोङो जेब्लानो अखा नागारो अब्लानो जोङो बेखौ हानानै लायो हाग्रानिफ्राय दंफांनि दालाइफोरखौ दाननानै होफैयो आरो अमानोबो जोङो जेब्लानो अखा नागारो जों माइखौ लामनानैहाय जोङो फोराननानैहाय जोङो मिलाव हैनानै बेखौ गुन्दै बखनांगौ जायो जेब्ला जोङो माइखौ मिलाव हैस्लाबनो हाया अब्ला जोङो उफाय गैयियाव पकेटनिफ्राय फैसा गारनानै गुबुन जायगायाव हाथायाव गुन्दै बायनानै लायनांगौ जायो बेफोरबो दाम बारायनानै जोंनो बिराद खरसा जायो आरो बोरमाफोरखौ जोङो न'निफ्राय बाहेरायाव बरननो हाया जेसे हागौ एसे जोङो खस्थ' खालामनानैहाय अखाफोर हादोंब्ला न' सिङाव खानानै दोनबाय थानानै हाग्रानि दंफां दालाय औवा बिलाइ आरो बायदि बायदि दै आरो बिसोरनि थाखाय टाइम बाय टाइम जानाय आदारखौ बुथुमना होनानै जोङो बिसोरखौ फिसिनांगौ जायो आरो जोङो बेफोरजोंनो जोङो जोबोद खस्थ'ब्लाबो जों बेफोरखौ फिसिनो मोजां मोनो आरो जों बेजोंनो देरहानो हायो आरो बबेबा बबेबा समाव जों गुबुन जायगायाव बेरायनो थांनो होनब्लाबो जों ओरैबायदि असुबिदा जायो जेब्ला आङो गुबुन जायगायाव बेरायहैनो ओंखारो जोङो उफाय गैयियाव गोजानाव थांनो लुबैब्ला जों गामिनि सोरखौबा न' खाथिनिखौनो इसे खरसा रां होनानैब्लाबो बिसोरखौहाय दोनफैथ'नानै दोनफैथ'नानै बिसोरखौ नायहोनाय जायो आरो बिसोरो बिसोरो नायनायनि बदले बिसोरनो जों इसे एनै खरसा होनानैब्लाबो जों बिसोरखौ न'आव नेहोफैयो आरो बिसोरखौहाय सब समय जोङो मोनाब्लाबो जों बिसोरखौ मोनाब्ला गुबुन जायगानि मानसिखौ मोनाब्ला न'खरनि सोरबा जाथि बाहागिखौ लिंबोनानै न'आव दोनफैनाय जायो बिदिनो जुदि जों बेफोरजोंनो जों सोलियो आरो बेफोरखौहाय जों दाबो फुंनि फासथा सयथायाव सिखारनानैहाय मोसौफोरखौ जों खाहैनांगौ जायो जुदि गांसो मोजां जायगा मोनाब्ला नोंनि मोसौआ गाहाम जागोन गांसो मोजां दै मोजां होनांगौनि थाखाय जोङो फुंनि सयथाफोराव सिखारनानै गांसो नागिर नागिर जायगा नागिर नागिर गोजान जायगाफोराव बोरैब्लाबा खाहैनांगौ जायो माखासे मोसौफ्रा ओरैबायदि खस्थ' होयो गांसोखौनो जाया मोजां गांसो जायाब्ला मोसौफ्रा हामो बिदिनो बोरमाफ्राबो बिदिनो बबेबा समाव फिसिनाय समाव फिसिदोंब्लाबो न'आव दोनदोंब्लाबो बबेबा समाव ओंखार लांनानैहाय गलांनानै सोरनिबा आबादफोर जाहैब्ला बेवहायबो रायजानांगौ जायो बेबायदि समयसा जोंनि बेफोराव सफैयो मानो होनब्ला जोंनि जायगायाव नांगौबायदि गौमाथ फोथारफोर गैया बेनि थाखाय जा दङ थख्ल'से न'नि गय बारि सिं नङाब्ला गवालि सिङाव खानानै दोननानै माखासे दंफां दालायफोरखौ होफैयो जों बोरमानि थाखायहाय थेवबाबो बेफोरजों थोआब्ला माखासे समाव दानदिफा हगारनानैहाय बे बोरमाखौनो आदार जाग्लांथों होननानै हगारनाय जायो थेवब्लाबो जों हास्लाबा नुस्लाबा बबे समाव ओंखारनानै थांलानानै गुबुननि बेलेगनि गुबुननि बागानाव बारिफ्राव हाबहैयोब्ला बुंजानाय जायो रायजानाय जायो बेफोरबायदि हगारनो नाङा होननानैहाय जेसेबांनोखि जेंना जेंसि फैया मानो अब्लाबो जों बेखौ नेवसिनानैहाय जों मोसौ बोरमा अमा दाउ बेफोरखौ फिसिनो बाया जोङो बेफोरजोंनो जोंनि न'खर फरिबारा सोलियो बेनिखायनो जोंनि बे जेसेबां थासारिया जिखिजाया समयसायानो जाथों दैज्लां मेसें बेजों खुनु खोथा गैया जोङो जेरैबायदि जोथोन लाखिनांगौ जेसेबांनाखि खस्थ' मोना मानो जों होनब्ला बे खस्थ'खौनो सौसिनानैहाय जोंनि फिसिनांगौ जि मोसौ बोरमा अमा दाउ बेफोरखौ जों लानानैहाय जोंनि खस्थ'ब्लाबो जों बेखौ सौसिनानै सलिनानै थांनानै थायो दा आंनि बुंनांगौआ बेनोसै